हांव सदांच एप्पलाचे स्मार्ट वॉच वापरतां हे स्मार्ट वॉच वापरपाचो म्हाका खरोच खूब फायदो जाला कित्याक तर तातूंत भितर म्हाका म्हजी स्लीप ट्रेक जाता हांव कितलो वेळ न्हिदलां तें म्हाका कळटा मागीर इतलेंच न्ही की हांव कितलो वेळ न्हिदलां तेंच न्ही पण म्हाका कितली गाड न्हीद लागिल्ली हांव कितलीं वरां गाड न्हिदेन आशिल्लें मागीर कितले कितलो वेळ म्हाका न्हीद पडना हें सगळें ट्रेक जाता त्या भायर दी सदांच हांव कितलें चलतां हाजो ट्रेक हें ट्रेक करपा खातीर स्टेप्स ट्रेकर आसा मुवमेण्ट ट्रेकर आसा मागीर उदक पिवपा खातीर एक आसा जर तुवें रिमाय्नडर घालो जाल्यार तो परत परत तुका रिमायन्ड करत रावता त्या भायर तूं कितले वेळा उबें रावता दिसाक तें ट्रेक करपा खातीर ट्रेकर आसा मागीर तुजें बॉडी मास इनडेक्स कितलें आसा तेंय ट्रेक जाता त्या भायर पल्स रॅट चॅक करपा मेळटा आनी सगळ्यांत बरें फिचर म्हणजे जर तातूंत भितर कितेंय सुद्दां जर वयर सकयल जाता कोणाचो जर बिपी हालता जाल्यार जो नंबर तुमी कॉलिंगा खातीर दवरला ऑलटनेट नंबर एक दिवचो पडटा स्टाटींग त्या नंबराचेर डायरॅक्ट कॉल वता आनी ताका मॅसॅज वता की हाची बाबा पल्स रॅट फ्लकचुएट जाता म्हणून एण्ड इमिडिएक एक्शन कॅन बी टेकन म्हणजे तो दुसऱ्या मनशाक जाका फोन कॉल गेला न्ही तो ह्या मनशाची हॅल्थ स्टेटस कळटा ताका आनी तो ताका डायरॅक्ट एडमीट करपा शकता वो सगळ्यांन बरो फिचर ताचो आनी म्हणून एप्पल वॉच खूब लोक वापरता एस्पेशली जाणटे लोकां मदीं हें दिल्लें उरता भुरग्यांनी तांच्या कित्याक तर भुरगीं खंयीय आसलीं अमॅरिकेक आसलीं किंवा गोंयांत आसलीं तांकां आपले पॅरंट्साचें हॅस्थ हॅल्थ स्टेटस कळटा बऱ्या पैकी त्या भायर हे जे स्टेप्स कावण्ट्स आसा ते डेयली एक्सरसायजा खातीर तुमकां बाबा आपूण खरेंच अर्दवर चल्लां म्हणजे आपले कितले कॅलरीज बर्न जाल्या आसतले हें चितपाची गरज पडना तो एगजेकट्ली कावण्ट दिता की कितलो वेळ चल्ला तुजे कितले कॅलरीज बर्न जाल्या त्या भायर दिसाक तुवें प्रोटीन इनटेक कितलो घेतला हाचो सुद्दां ट्रेकर आसता तुवें कितें खाल्लां ताचे वयल्यान ताचें कॉन्सिक्युएन्स कितें कितें कितें कॉम्पोनण्ट एड केल्लें प्रोटीन कॉम्पोनण्ट कितले आशिल्ले दाळ घेतले जाल्यार तातुंंतल्यान तुका कितें कितें कॉम्पोनण्ट मेळ्ळें हें सगळें ट्रेक जाता हाजो खरोच खूब बरो मोठो फायदो जाता लोकांक आनी प्रत्येकाक आपले हॅल्थाची काळजी घेवपाक जाता